मूंखे तॾहिं ख़ुशी महसूसु थींदी आहे जॾहिं मां कंहिंजी मदद कंदो आहियां ख़ासि करे कंहिंखे बुख आहे त हुनजे लाइ या जीअं त मां ॿुढा आश्रमनि में वेंदो आहियां हुननि ॿुढनि सां वेही करे हुननि खां हाल हुननि जो पुछंदो आहियां त मां हुननि खां हाल पुछी करे मूंखे दुखु ज़रूरु महसूसु ईंदो आहे पर हुननि खे हीअं महसूसु ईंदो आहे त कोई असांजो पंहिंजो आयो आहे जेको असांजो हाल असांखां पुछी रहियो आहे त उनजे करे मन मूंखे इहा ख़ुशी थींदी आहे ॿियो मां त जीअं त मतिलबु गऊ जेको छा गौशाला में वञी करे मतिलबु गाय माता जी शेवा करण में बि मूंखे जाम ख़ुशी थींदी आहे हुननि खे कुझु खाराईंदुमि त मूंखे जाम ख़ुशी थींदी आहे पोइ कंहिंजी बि एनी टाइम मदद करणु में मूंखे कंहिं बिना हिचक जे मतिलबु जाम सुठो लॻंदो आहे कोई चवंदो आहे त मां जेतिरो थी सघंदो आहियां त हुनजी मदद करणु वधीक पसंदि कंदो आहियां न ही कोई सुवालु जवाबु कंदो आहियां हुननि सां जाने दो काई ॻाल्हि ना आहे हले हुनजो कमु थिए थो न मूंखे हुन में जाम ख़ुशी थींदी आहे